हम गाँव मे रहते है इसीलिए हम जो जानवर लाते है वो हमारे गाँव के एक बासी है मतलब अगर कोई किसी को जानवर नहीं चाहिए तो ओ हमें दे हे अगर हमें अगर कोई जानवर हमें मतलब हमारा घर में नहीं चाहिए हम उनको दे देते है और उनकी तरफ से पैसे लाते है और हम भी जो खरीद के लाते है उनको पेसे देते है ऐसे ही हम गाँव में करते है अगर हमें मतलब हमें जो चाहिए हमें जो जानवर चाहिए वो हमारे गाँव में किसी का पास नहीं है तो हमको बाहर से लाना पड़ेगा मतलब किसी से पूछ कर कैसे लाना पड़ता है तो हमें लाना पड़ेगा लेकिन हम कभी ऐसे नहीं लाए है हम हमेशा मतलब अगर हमारे घर में गाय बहुत है और एक कुत्ता है मतलब इतने ही जानवर है हमारे घर में है तो अगर मुझे गाय हमें लेना है तो मैं गाँव में ऐसे कौन सी मतलब जिसकी जरूरत नहीं होगी मैं हम उनसे ले आएंगे तो ऐसे ही हम करते है और हमारे घर में मतलब उनकी कीमत क्या बताऊँ वो तो बहुत ही अच्छे उनकी कीमत हम पैसो में तो नहीं गिन सकते है न हमको उनको मतलब हमारे परिवार के हिस्सा समझते है और उनकी कीमत कुछ नहीं है और अगर हम बताए कि उनसे हम कितना कमाए है तो हम उनसे कमाया नहीं है मतलब हम गाय रखते है उससे मतलब जो दूध होता है वो हम खाते है और उनको भी मतलब खिलाता है जिसकी वजह से हम नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से और शुद्ध जो खीर मतलब जो दूध होता है हम उनसे पाते है और कुत्ते से तो हम उसको रखते है और हमारा घर को सुरक्षा देता है इसलिए हम कुत्ते को रखते हे ऐसे ही हम मतलब हमारा घर में जानवर रहता है